हँ हेल्लो हूँ बोलू की हाल

प्रोग्राम करबु कौन मैथिली प्रोग्राम होइ जाइ भेज भऽ जेतै भऽ जेतै टाका तऽ वही दू लाख लगतै ई हमर स्टेशन दू लाख लगतै दू लाख तऽ कितना देबु अहाँ एक लाख हम ओहन गायक नहि छिये एक लाख हम अहाँकेॅं प्रोग्रामके देब स्टेज प्रोग्राममे घट्टी लागि जायत

कम सऽ कम पौने दू लाख अऽ डेढ

अहाँ चलि जायब मगर डेढ़ पौने दू लाख सऽ कम नहि हम नहि जायब ओहन कलाकार हम नहि छिये नहि नहि ने छिये हम नहि ओत्ते कममे चलि जायब तऽ डेढ़ लाख सऽ कममे जायब तऽ हमरा घाटा लागि जायत कितना देबु

नहि नहि ओतबा सऽ कममे डेढ़ सऽ कममे नहि होइ डेढ़ सऽ कममे होइ तऽ हमरा घट्टी लागि जायत ओहेन कलाकार हम नहि हऽ मैथिली मैथिली गीत करेबह ने दू लाख तऽ दू लाख तऽ हमर चार्ज छियै तऽ आहाँके डेढ़ लाख कय देलिए अहाँ बोलेछियै अच्छा ठीकछै भऽ जेतए आयब हम अहाँ आबिजेबै ने कै कै कब कहिया शादी छियै

ओअऽ

ठीक छै ठीक छै ठीक ठीक छै अहाँ एड्रेस बताबु अहाँ एड्रेस दऽ देब हम अमाड़ि कुपरान

ठीक छै तऽ राखै छी आऽ जायब ठीक